मुझे ठण्ड का मौसम बहुत पसंद है और मैं ठण्ड में अक्सर घूमने के लिए निकलता हूँ अपने गाँव अपने खेत अपने आसपास के जगहों पर क्योंकि मुझे उधर जाना बहुत अच्छा लगता है उधर इसलिए जाता हूँ क्योंकि उधर पेड़ पौधा वृक्ष बहुत ज़्यादा होते है उधर का मौसम अच्छा होता है और हमारे गाँव में तालाब रहता है उस तालाब के किनारे बैठने में बहुत आनंद आता है और हमारे मारकेट में भी घूमने के लिए जगह है और एक गाँव के मंदिर भी है उधर बैठ के भी बहुत आनंद मिलता है मन पूरा तृप्त हो जाता क्योंकि हमारा गाँव जो है बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर का जिला है हमारा गाँव जज्वार है और जज्वार में इतना तगड़ा मौसम होता है कि पूछो मत उधर अच्छा भी लगता है थोड़ा और खास करके तब जब ठण्ड में थोड़ी सी धूप निकलती है तो घूमने में भी थोड़ा मजा आता है

ठण्ड के मौसम में ईस्कूल कॉलेज जैसे चालू होते हैं एक्साम्स चालू हो जाते हैं तो ही ईस्कूल में जाके कॉलेज में जाके उधर एक्जाम देना उसका अलग ही एक वाइब्स होता है और उधर जाने में हाँ ऐसे ही मजा भी आता है घूमता भी हूँ एक्साम्स भी दे देता हूँ और मुझे अपना गाँव बहुत पसंद है इसलिए मैं अक्सर गाँव में ही रहता हूँ और गाँव में घूमता हूँ खेत खलिहान तालाब इधर उधर अपने घर का काज काम करता हूँ ऐसे ही